हा कया बोलना हे हैलो जय झूलेलाल मां जिम सिखण थी चाहियां तव्हां जिम ट्रेनर पिया ॻाल्हायो जिम जी फीस घणी आहे महीने जी जिम में जिम में जुंबा क्लासिस बि सिखिणो आहे ऐं ऐं हेल्थ जे मुंहिंजो वेट वधी वियो आहे वज़न वधी वियो आहे ऐं हा वेट लॉस जी ट्रेनिंग बि खपे ऐं फिजनेस बि खपे त तव्हांजे चार्ज घणा आहिनि महीने जा अच्छा अच्छा अगरि अच्छा वेट लॉस जा अगरि मां टे महीना वठा ऐं नॉर्मली रोज अचा अगरि जिम में त उनजा मूंखे ॿुधायो बिना ट्रेनर जा ॿुधायो छह हज़ार साल जा उन सां छा मूंखे मशीननि सां करिणो पवंदो या जम जुंबा सां अच्छा जेके जिम में मशीनियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि सां अगरि मां रेगुलर जिम कया त छा उन सां मुंहिंजो वेट लॉस थी सघंदो

अच्छा डाइट चार्ट जा कोई अलॻि चार्ज आहिनि छा अच्छा अगरि डाइट चार्ट वठंदासीं डाइट चार्ट अगरि खाईंदासी असां जेको तव्हां ॿुधाईंदव त छा उन सां मुंहिंजो जल्दी वेट लूस थी वेंदो अच्छा त मां कॾहिं खां जॉइन करे थी सघां अच्छा मां पणीह सां जिम जॉइन ज़रूर कंदसि लेकिन उन सां मूंख कोई इंटरनल दिक़तु त न थी वेंदी हा त ठीकु आहे मां पणीह खां जॉइन कया थी जय झूलेलाल दीदी